बाग कामाची सुरवात म्हज्या आज्यान केल्ली आज्या उपरांत बाबान नर्सरी सुरू केली नर्सरीचें नांव जावन आसा गजानन नर्सरी ती व्हाळशी बिचोले हांगा आसा पप्पान पयलीं आजो आसतालो तेन्ना फक्त नारळाचीं आनी आंब्याचींच झाडां विकतालो मागीर पप्पान जेन्ना नर्सरी हातांत घेतली तेन्ना मागीर नारळ पणस मागीर फळ झाडां म्हणजे आंबे सगळे मानकुराद मुसराद रत्ना केशर हापूस मागीर फुलांची झाडां जशें की सोनचाफो नागचाफो गुलाब जासवंती मागीर टेकोमा मागीर ओर्नामेन्टल प्लान्ट जशे की एलोकेशिया म्हळ्यार आळू म्हणटात ते मागीर टोर्च जिन्जर एनतोरियम अशी खूब तरेचीं झाडां हाडून दवरलीं मागीर जेन्ना दोन हजार विसांत लॉकडावन जालें तेन्ना हांव घरांत आसलो शाळाय ऑनलायन चलतालो सो मदलो टायम फ्री आसतालो तेन्ना हांव नर्सरींत वतालो लॉकडावनांत मागीर हांवेन बाग कामांत लक्ष घातलें हांव बाबाक मदत करतालो म्हटल्यार पयलीं हांवेन कितें केलें झाडां भरपाक मदत केली पप्पाक गाडयेंत अशीं झाडां आसतालीं ती उखलून हाडून दिवप मागीर होळू होळू झाडां भरपाक सुरू केलीं म्हळ्यार नवीन नवीन तयार करपाक सुरू केलीं हांवेन झाडां मागीर तें पोतयेंत भर भरतालो हांव मागीर तीं व्हरून दवरपाचीं लायनीन लावपाचीं मागीर तीं शिपप म्हणजे कितें बावंक जायना म्हणून मागीर ग्राफ्टींग करपाक शिकयलें म्हाका बापायन म्हणजे तशें दोन तरेचीं ग्राफटींग आसतात एक स्टोन ग्राफ्ट आनी एक गुटी गुटी कलम म्हणून मागीर ट्रिमींग कशें करप तें शिकयलें मागीर झाडांक खत घालताले म्हणजे खत सुद्दां आतां तीन तरेचे आसा एक गांयडोळ खत सुकें शेण मागीर तेतूंत बोकडेच्यो लेणयो आनी फर्टिलायजर जशें की युरिया सुफला डियेपी एकोणीस एकोणीस एकोणीस आमी चडशे यूज करताना शेण आनी माती मिक्स यूज करून सगळीं झाडां भरतात आनी आतां गांयडोळ खत आसता तें सामकें बरें ऑर्गेनीक मेन्युअर अशें म्हणटा तेन्ना आनी जेन्ना सेंद्रीय खत अशें म्हणटा आसता तें सुद्दां एकदम बेस्ट मागीर फर्टिलायजर आसता तें कितें इफेक्ट जाता तेंचो कॅमिकल आसता ते सगळे अशें जमनींत वचोन हे वचोन तेची सगळी नाशाडी जाता म्हळ्यार ऑर्गेनीक कितें भितूर उरना आतां जे कितें डी ए पी म्हुणून आसा न्हय ती बरीं फुलां फुलपा जाय जाल्यार तें घालप युरिया सुफला हे फक्त माडांक आनी तसल्या व्हडल्या झाडांक घालप आतां बोकडेच्यो लेणयेचो कितें आसा प्रोेब्लॅम ती सामकी अशी उश्ण कशी ती ती कमी घालूंक जाय चड घातलें जाल्यार झाड करपूंक शकता मागीर वेगवेगळे रोग जातात ते पप्पान म्हाका सांगलें झाडांक फुलांक फळांक झाडांक तेका वेगवेगळी औषधां येतात जशे की रोगर म्हणजे ती कीड आसता तेंकां मारून उडयता एक दोन एम एल घेवप आनी तें एक लिटर पाण्यांत मिक्स करून मारप मागीर मुयो येता आनी सगळीं फुलां बी खाता तेका बेश्ट उपाय म्हणजे गोमुत्र घेवप पाण्यांत मिसळप म्हणजे धा एम एल घेतलें जाल्यार एक लिटर पाण्यांत घालप गोमुत्र आणी मारप मागीर कश्टमर कशें हेंडल करप गिरायक कशें करप तें बी शिकयलें मागीर आमी झाडां दिवपाची म्हणजे धंदो कसो करप तें बीन सांगलें मागीर आता आमी आतां ऑर्डरी आसा ते फॉनार घेतात डिलिवर करतात हळू हळू आमचो असो बिजनस आसा तो आमी आतां हळू हळू असो ऑनलायन व्हरतले जशे की फूल भारत भर आमचो झाडां खपूंक शकता असो आमचो आतां प्लेन आसा